ہلو آپ سویگی کسٹمر سے بول رہے ہیں جی میں میں نے کچھ سامان آڈر کیا تھا جو مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے ہم تک نہیں پہنچا ہے ہمیں کچھ سامان آپ کے لیے ناشتے کا سامان منگوایا تھا بریکنگ کرنے کے لیے وہ ہم تک پہنچا نہیں ہے ہاں آپ اگر آپ نے وہ سامان نہیں پہنچانا ہے تو میرا واپس کر دیجیے ہمیں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی لیکن اگر آپ یہ سامان پہنچا دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی ہم نے منگوایا تھا آپ اپنے کسٹمر سے پوچھ لیجیے میں نے کچھ بریانی چکن فرائی منگوائی تھی وہ ابھی تک آیا نہیں ہے اور ہمیں بارہ تاریخ کو ایک دم ضروری ہے چاہیے آپ ان سے جو ہے رابطہ کیجیے اور میرا سامان برائے مہربانی پہنچا دیجیے صحیح وقت پر اور آپ ان سے رابطہ کیجیے ان کا نمبر ہے ایٹ فائیو تھری فائیو نائن سیون ٹو ایٹ آپ اگر میرا سامان پہنچا دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ کا تہہ دل سے شکریہ